گڈ ایوننگ سر جی سر آپ انکم ٹیکس آفس سے بات کر رہے ہیں جی سر جی میں نے انکم ٹیکس ریفنڈ کے لیے اپلیکیشن ڈالی تھی جی سر میری اپلیکیشن نمبر ہے ایف بی دو تین پانچ چار جی سر جی جی جی تقریباً پندرہ دن پہلے میں نے اس کو اپلیکیشن کو اپلائی کیا تھا جی سر جی چیک کر لیں اس کو جی جی جی سر جی تقریباً پندرہ دن ہو گئے ہیں جی چیک کر لیں جی میں انتظار کر رہا ہوں جی سر جی سر بیس سے اکیس دن کا پروسیس ہوتا ہے یہ اچھا سر مجھے تو تقریباً پندرہ دن ہو گئے ہیں جی سر جی پندرہ سے سولہ دن میں مجھے ہو گئے ہیں اپلیکیشن کو اپلائی کیے ہوئے لیکن ابھی ریفنڈ نہیں ہوا ہے سر تو پانچ چھ دن اور مجھے انتظار کرنا پڑے گا

جی سر ٹھیک ہے سر میں پانچ سے چھ دن اور انتظار کرتا ہوں اور اگر نہیں ریفنڈ ہوا تو مجھے دوبارہ کیا کرنا ہوگا جی سر اچھا اکیس دن سے زیادہ بھی لگ سکتے ہیں ٹھیک ہے سر اگر پانچ چھ دن میں نہیں ہوا تو میں دوبارہ آپ سے رابطہ کروں گا جی سر شکریہ